जी मेरी बात इंसोरेंस एजेंसी में हो रही है मुझे लोन चाहिए थे

मुझे हेल्थ के लिए लोन चाहिए था तो क्या क्या दस्तावेज लगेंगे पहली बार लोन ले रहे हैं

जी तो मतलब मुझे कितना लोन मिल सकता है ऐसे जी मैम तो मुझे इसके लिए मतलब क्या क्या और किस्त मतलब मैं लोन ले रही हूँ तो मुझे हफ़्ते में भरना है महीने में साल में कितना भरना पड़ेगा मैम

जी मैम तो मैं इकट्ठा लूँ लूँगी पैंसठ हजार तो मेको कितनी किस्त मतलब महीने में कितनी मतलब कितने रुपए कि किस्त बनेगी तो मैम मुझे लोन लेने आपके ऑफ़िस आना पड़ेगा कि आप आओगी घर जी मैम मैं आती हूँ आपके ऑफ़िस धन्यवाद